गाँव में घर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे हमारे गाँव में घर बनता पहले मिट्टी का था अब मिट्टी का था फ़िर खपड़ा बनाते थे मिट्टी का छाते थे बांस लकड़ी को लगाकर छाते थे वह सब अब पहले बहुत भारी सुविधा नहीं थी बाहर भी जाते थे बाहर बाहर भी जाते हैं अब तो समझो अब तो हमारा गाँव में बहुत परिवर्तन हो गया मकान बन रहा है मिट्टी कें ईंट वाली सीमेंट का मकान बन रहा है और सब हम लोग घर को शौचालय घर में शौचालय रसोई घर बाथरूम बरांडा बेडरूम बनाते थे और उसमें सब सीमेंट बालू ईंट सब गोटा पट्टीय सब भी लगता था अब भी बारिश होता है तो हमारे गाँव में हमारे गाँव में फ़िर बारिश होता है तो अब चूता नहीं हैं पहले बहुत सारा चूता था अब तो बाहर भीतर जाने का भी छुतहा हो गया घघ वाहर भीतर भी ना जाए घर में भी शौचालय बन गया है इसमें भी सब सो जाते हैं इसलिए यूज हो जाता है हम सब घर में ज बी सी सीढ़ी बनता है छत पर जाने के लिए ज़्यादा वह होता है तो यह छत पर भी मकान बनाते हैं हम लोग अपने व्यवस्था के लिए ज़्यादा ऊ ना हो हवा आने के लिए भी खिड़की बनता है हवा भी पहले था कुछ भी सुविधा नहीं था अब तो सब सारी सुविधा होने वाली थी इसीलिए पहले रसोई घर में अपना फ़िर घर में पूजा पाठ पहले मंदिर जाते थे अब तो घर में भी पूजा बना पूजा पाठ के घर के रेश घर बन गया है इसमें भी घर बैठते हैं यह सब सब अब तो एकदम वह हो गया है सीमेंट बालू फ़िर प्लसतर भी सारा को होम हो जाते हैं पहले भी गोबर माटी से लीपना पड़ता था मिट्टी के लिए अब तो कुछ नहीं अब तो सब प्लसतर लीप दिए और सब लीपने के बाद भी अब लीपा जाता नहीं हैं अब कुछ अब सब प्लसतर हो गया छत भी प्लसतर हो जाता है ईंट बालू सीमेंट इसे लगता है फ़िर झरिया मिट्टी झरिय गिट्ट बालू सीमेंट पथरा सब भी लगता है यह सब आ उर्र सब सीढ़ी भी बनता हैं और गाटर पठिया पंखा सीढ़ी हमको जितना भी देते हैं फ़िर मंज़िला बनवाते हैं और हमको कुछ भी मंज़िले बनवाने में और पैसा लगता बहुत सारे भी ऊ सब लगते हैं सीमेंट बालू मंज़िला बनवाने में और बरांडा भी बनवा लेते हैं बरांडा इ सब किचन बहुत सारे कमरे भी बनते हैं इसमें ईंट के घर में ईंट वाले घर में ऐसे तीन चार कमरे मतलब रसोई घर यह सब भी कुल बन जाता हैं पहले कि सुविधा ऐसी नहीं थी अब तो नहाने में बाथरूम पहले सब बाहर नहाते थे अब तो नहाने बाथरूम घर भी बन जाता नहाने वाला सब सुविधा घर में भी है बाहर बहुत परिवर्तन हो रहा है हमारे गाँव में पहले से यह हो रहा है कि अब ईंट बालू सीमेंट से वाला घर बन रहा है तो यह सब नहीं लगता कि हमारे तो आँगन भी होता है और पहले के गाँव में आँगन तीन चार कमरे लंबे मिट्टी वाले घर में लंबे कमरे तीन चारठो होते हैं और वैसे सब तीन चार कमरे मिट्टी का आँगन बरांडा सभी से होता है हम लोग के तो अब तो सीमेंट बालू वाला माँटी ईंट के घर बनते हैं इसीलिए हमारे पास खुस से हो गए हैं अब हम कातेय बी बाहर अगर हम आँगन बरांडा रसोई घर यह सब भी बनते हैं कि और और यू ना मिट्टी सीमेंट बालू से प्लसतर होता है गाटा पट्टिया रखाते हैं ईंट रख गाटा पट्टीया फ़िर ईंट सेट करते हैं घेरते हैं घेरते हुए ईंट लाते हैं छर सरिया वाटर पुटिया यह सब कुछ रखा जाता है और आँगन भी बनवाते हैं सीढ़ी आँगन में सीढ़ी निकलवाते हैं रसोई घर सब पार्क मतलब वह भी बरांडा भी बनवा देते हैं कि हॉल बनवाते कि आने वाले सब बैठ हवा भी लागे उसमें हवा लगता है पहले इ सब कुछ नहीं था पहले यह सब मिट्टी का घर मनीय बाहर जाने के लिए यह सब वह सब बाहर जाने के लिए बहुत सी दुविधा होती है अब तो शौचालय बाथरूम सब घर के पास में बना देते हैं इस घर के पास बनवा लेते हैं सीमेंट बालू सरिया यह सब लगाने के लिए लगता है बहुत सारे कील

सीढ़ी निकालने के लिए छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनती है इस पर भी आप ऊपर मकान बना उस पर भी सीढ़ी बनती है कि ऊपर भी चढ़े छत पर पूरे हॉल करे